जेरै जुनार माने जुनारखौ ओरै जोङो जुनारफोरखौ माने दाउ अमा बोरमा मोसौ जों बिखौ फियो फिनायनि गेजेरजों हेला समाव मा जायो बेमार जायो बेमार जायोबा मा खालामनांगौ जायो जों डक्टर नेगेरनांगौ जायो बा पारमासियाव मुलि लायनानै होनो गोनां जायो माने मोसौवाबो बेमारनिफ्राय सोरबा बासियो सोरबा बासिया माने जोङो हेला जुनारफ्रा बेमार जायोबा गोजाननिफ्राय डक्टर लेंहरनो गोनां जायो हेला माने डक्टरा बिजि सुनायनि गेजेरजों मा जायो हामगोनबो बा हामाबो मानि समाव लस जायो समाव लाब जायो माने ओमफ्रायनो लसआनो बांसिन आरो माने जुनारनि बेमार जानायनि बेलायाव माने सोरबा बादिया बासायबाय सोरबा बादिया बासाया थेवबो जोङो माबा मोनसे माबानो गोनांबा जोङो जेरै मोसौ फिनांगौ अमा फिनांगौ दाउ फिनांगौ माने बेमारजों लोगोसेबाबो बेमारा जाबाय थायोबाबो माने बेमार जाखांनायजों लोगोसे माने बिजि थुनानै हामबा हामबाय हामाबाथ' गैलायानो जाहैबाय माने हेलाबाबो जोङो फिनो गोनां जायो आरो माने सोरबा बादिया हामबाय सोरबा बादिया ओरैनो हामालासिनो थांबाय थैबाय आरो माने थेवबो जोङो फिसिनो गोनां जायो माने बे दाउ अमा फिनायजों मा जायो जेन'बा मोजाङानो जोंनि दाउ अमा फिनायनि बेलायावबो जेन'बा मानसियानो जोथोन लानांगौ आरो माबा मोनसे खालामनांगौबा मानसियानो फोसाबनांगौ आरो मानि इदि फिसिनायनि बेलायावबो बेमाराथ' जाया नङा जाखायो दाउ अमानावबो जुनारफोरनाव आरो समाव इदिनो गोजाननिफ्राय लेंहरनानै बिजिफोर थुयोबाबो इनजिकसन थुयोबाबो मानि समाव लाखिनो हाया समाव बासिनानै थालाङो आरो माने भायग'नि खोथा जाहैबाय जोंबोथ' जेन'बा इनजेकसना नों आङाथ' हाया जाहैबाय मालाय डक्टरफ्रासो बेफोरखौ मा बिजि होनांगौ बा मा मा होनांगौ मा होनाङा डक्टरफ्रासो गासिबो मावजोबनो हायो आरो माने जोङो इदि इदि जाबाय ओरैबादि जिब माबाया जुनारा जेनोबा मोसौआ बेमार जादों ओरैबादि इनजिकसन होनो हागोन नामा जों बिदि लेंहरनो गोनां जायो लेंहरो बेहाय जिब जुनारनि बेलायावबो सोरबा बासियो सोरबा बासिया आरो मानि बेनि गेजेरजोंबाबो जोङो फिनो गोनां जायो आरो जिब जुनारखौ माने बेबादि फिसियाबाबोथ' जोङो जेन'बा नखरनि माबा मोनसे खुंलांनाय बा माबा मोनसे खालामलांनाय मानि मोजां मोजां थांनानै थायोबा मानि सोलाय सोल' खालामनानै जोङो मानि फान्नानै थाखा फैसानि बेलायाव सलिनानै नखरखौ खुंलांनो गोनां जायो आरो एला जोङो लाब जाबाबो मानि लस जाबाबो बा भायग'निसो खोथा जाहैबाय जा डक्टरफ्रा मा इनजिकसन होयो अबेबा बादिया सोरबा बादिया मोजां इनजिकसन होयोबा हामबाय बा मोजां लोगो इनजिकसन मोजां लोगो मोनहैया जेन'बा थैनो गोनां जाबाय आरो थेवबो जोङो जिब जुनारखौ मानसियानो जोथोन लानाय बा बिजि थुनाय बा अबेहा आदार मोनजादों बा अबेया आदार मोनजायाखै बा माबादि जोथोन लानांगौ दाउ अमा फिसियोबा होमबा मानसिनावनो गासिबो मानि सान्नो गोनां जायो आरो मानसियानो जोथोन लानो गोनां जायो आरो हेलासो जोङो माने जिब जुनारखौ माने मानसिनि सायावसो जोथोननि सायावसो नालाय माने बेमार जायोबाथ' हाजारखि जोथोन लाया मानो माने हामनांगौ गैयाबा हामनायानो जाहैया आरो मानि भायग'निसो खोथा इनजिकसना मोजां मोनबा हामबाय मोजां मोनाबा गैलायानो जाहैबाय आरो मानि बेबादियैनो जों सलिनो गोनां जायो आरो जिब जुनारनि बा जोथोन लानाय आदार अमा आदाराबो जेनोबा मोनसियानो जोथोन लानांगौ दाउनोबाबो मानसियानो आदार होनांगौ माइरं माइ बे रोखोमनि आरो मानि जोङो जिब जुनार फिसिनायनि बेलायावबो बा जोङो मोजाङै मोजां थाबाथ' जों माबा मोनसे खामानियाव जोङो सलिनो हायो जेन'बा फान्नाय जेन'बा फान्नायावबो जोङो थाखा फैसानि बेलायावबो एसे उफाय मोन्नाय जाया आरो मानि जिब जुनारनि बेलायावबो माने जोङो जेन'बा लाभ जाबाबो लस जाबाबो मानि जोङो फिसिनो गोनां जायो आरो मानि जोथोन लानांगौया मानसियानो आरो बे जिबखौ माबा जिब जुनार जेनोबा मोसौ अमा दाउ बेफोरखौ आरो